ड्रॉइंग करते समय हम काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ड्रॉइंग जो होती है एक प्रकार से हस्तकला के रूप में जानी जाती है ड्रॉइंग करते समय हमें एक सफ़ेद कागज़ दिया जाता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी निशान नहीं होता है फ़िर हमारे पास कलर होते हैं विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं और हमारे पास विभिन्न प्रकार की ब्रशे होती हैं ब्रस मोटी पतली बारीक हर तरीका की होती है जिनके नम्बर आते हैं एक नम्बर ब्रश जीरो नम्बर ब्रश दो नम्बर ब्रश पाँच नम्बर ब्रश उन ब्रशो का पहले हम एक पेंसिल के द्वारा ड्रॉइंग एक चित्र तैयार करते हैं अपनी कला के द्वारा फ़िर उसमें कलर भरे जाते हैं किस नम्बर से किस नम्बर की ब्रुश से हमें कौनसा कलर कहाँ कैसे सेट करना है यह चित्र के हिसाब से किया जाता है फ़िर कलर भरने के बाद ड्रॉइंग को एक रुप दे दिया जाता है जिसे कहते हैं वास्तविक रूप तो नहीं कह सकते लेकिन एक तरीके से वास्तविक रूप उसको हम बना देते हैं मतलब किसी भी निर्जीव चीज़ में जान डालना एक तरह से ड्रॉइंग यही होती है इसमें सबसे जो मनपसंद चीज़ होती है यहअपन की होती है हैबिट एक दूसरी बात हम कौनसा ब्रांड यूज करते हैं जैसे कलरों का कोई ब्रांड होता है जैसे पर्पल कलर या कोई ब्रांड मतलब बहुत ही एक कम्पनी किसी भी कम्पनी का नाम दे दो आप बहुत ही अच्छे कलर होते हैं किसी किसी कम्पनी के बहुत जो अच्छी कम्पनी होती है खरीदते हैं हम उसको लेकिन यह थोड़ा सा यह जो ड्रॉइंग के रूप में जो कलर आते हैं ब्रशे जो आते हैं यह बहुत महँगी पड़ती है इतनी भी महँगी नहीं कि हम यह सोचे की नहीं यार हम कर नहीं सकते और थोड़ा सा हैवी क्वालिटी में आती है इन तरीके से हम इसलिए यह सामान स्टेशनरी से मिल जाता हमें वहाँ से खरीदकर हम अपनी एक ड्रॉइंग तैयार कर सकते हैं